मैं जब टेंथ क्लास में था तब मेरे दोस्तों ने क्रिकेट क्लब में जॉइनिंग करके उन्होंने उसमें हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने काफ़ी कम समय में प्रैक्टिस करके फर्स्ट रैंक हासिल की और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिसमें कप मेडल गोल्ड मेडल भी शामिल था जिनमें उन्होंने फर्स्ट रैंक ला कर गोल्ड मेडल जीता मुझे काफी उनका ये कम समय में फर्स्ट रैंक आना बहुत दिलचस्प लगा की उन्होंने इतनी मेहनत से लगन से फर्स्ट रैंक हासिल की तो मैं यह आशा करता हूँ कि वह आगे भी जाकर कई उत्तीर्ण पुरस्कार हासिल करें और उनकी संगति में मैं भी कुछ सम्मान हासिल कर सकूं साठ सेकेंड हो तो गए हाँ एक मिनट तक बोला बस भाई ए भाई जरा बोलो